आमच्या गोंयांत वेगळ्या वेगळ्या तरे तरेचे फिल्म जातात आनी तशेंच भायरूय खूब तरेतरेचे फिल्म जाता आनी कंम्पॅर करपाक गेल्यार गोंयचे जे फिल्म आसा ते चड फेमस जायना ते तितल्या पुर्ती उरता आमच्या गोंयांत वेगवेगळे फिल्म फेस्टिवल जाता लोकोत्सव जाता खंयच्या खंयच्या वेग वेगळ्या जाग्यांचेक नाटक आसता आनी खूब तरेतरेचे एंटरटेर्नमेंट हें आसता बट तें चड तितलें फेमस जायना बट आसा चल्ला